जो मेरा फ़र्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा था वो बेडशीट थी बेडशीट का मेरा थोड़ा एक्सपीरिएंस अच्छा रहा क्योंकि वो बेडशीट का जो मैंने देखा था कलर वलर फ़ैब्रिक वगैरह वो बहुत अच्छा था और उसका प्रिंट भी बहुत अच्छा था वो तो मैंने उसको ऑनलाइन ही देख लिया था और ऑनलाइन प्रॉडक्ट वैसे खरीदने अच्छे चाहिए हमें अच्छा लगा मुझे फ़र्स्ट प्रॉडक्ट मैंने खरीदा तो मेरा पॉज़िटिव एक्सपीरिएंस क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही मुझे प्रॉडक्ट मिला और पैकिंग भी बहुत अच्छी थी उसकी और प्रॉडक्ट मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और जितने दिन में उन्होंने बोला था वो प्रॉडक्ट मुझे उसी दिन में मिला गया था और प्लस उनकी जो कंसुमरिंग है वो बहत मुझे अच्छी लगी यह सारी चीज़ें देखके मेरा फ़र्स्ट प्रॉडक्ट का एक्सपीरिएंस तो पॉज़िटिव में ही है देखते हैं ओके